حالیہ دنوں میں ہندوستان کی جی ڈی پی نے مختلف عوامل کی وجہ سے مسلسل ترقی کی ہے ملک کی ترقی قابل ذکر رہی ہے زرعے زراعت پر مبنی معاشیت سے خدمات اور ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی کی طرف منتقلی آئی ٹی سافٹ ویئر سروسز فارماسٹیکل اور ٹیلی کمیونیکیشن جیسی صنعتیں معاشی وصعت کو آگے بڑھانے میں اہم رہی ہیں ڈیجیٹل بینکنگ نے مالی شمولیت کو فروغ دینے لین دین کی آسانی کو بڑھا کر اور ہموار کاروباری کاروائیوں کو فعال کر کے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس تکنیکی ترقی نے ادائیگیوں میں سہولت فراہم کی ہے سپلائی چین کی کارکردگی میں بہتری اور آن لائن تجارت کو فعال کیا ہے ان تمام چیزوں نے صنعت کی ترقی مجموعی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے